हलो हरि ओम दादा दादा मूंखे अन हिक ज़मीन ख़रीदणी आहे

ऐं वैशाली नगर में हा दादा असां बारहां खां तेरहां लखे ताईं बसि न न न दादा मूंखे त वैशाली नगर में ज़मीन ई खपे हुनखां अॻे थोरो काने माकड़वाली त ॾाढो परियां थी वियो जीअं पेट्रोल पंप वैशाली में पे साइसागढ़ में बजेट में विहे ख़ाली प्लाट बजेट हा भले वैशाली में वठी ॾियो बि पंद्रहें सोरहें ताईं

हा हिक बार असां ॾिसूं पोइ थोरा वीचार हा हा हा हा त दादा वधि में वधि असां पंद्रहां लख था ॾेई सघूं हुनखां वधीक त कान था ॾेई सघूं

ठहियल अइन किथे पिया ठहनि दादा

अच्छा घणे घणे रेंज ताईं दादा अच्छा अच्छा

अच्छा अच्छा क़िस्तुनि सां भरे था सघूं असां अच्छा हम्म हा दादा त इहे काग़ज़ वाग़ज़ त पूरा आहिनि न हिनजा अच्छा इअं न हम्म छो त भई मुंहिंजी पोइ

अच्छा अच्छा हा हा हा दादा पोइ असां सुभाणे केॾी महिल अचूं हा कंहिं महिल केॾी महिल अचूं दादा तव्हां वटि हा त पोइ असां चारि खां पोइ ईंदा छो जो मुंहिंजो घोटु कमु ते वेंदो अच्छा अच्छा अच्छा दादा हा दादा जय झूलेलाल दादा